हेल्ल' औ सार औ सार आं नोंनि औ औ सार मैया हैदोंमोनना आंनो आङो ग्रेजुवेसन जाबाय बि ए आं बेलेगाव आवगायाव बोसोरसे आगोलाव मावदोंमोन मावनानै ओमफ्राय रिजाइन होफिन्दों आङो बि एद खौ लाथ'वाखै लागोनसो सान्दों

औ औ

अ बेलासे दुइथासोआव अ थांजागोनदे थांजागोन सार अ ओमफ्राय अ जागोन दे सार आंनोथ' हायोबा सिगांथ' आङो बेलेगाव फर थावजेननाव मावबाय थादोंमोन ओमफ्राय दायो हायोबा सिक्स थावजेनफोर मोनोब्ला मावगोन सान्दोंमोन आरो आङो मा होन्दों सारा अ अ बिदि गारनो मोना अ अ जागोन दे सार ओमफ्राय बे सेलारिखौ सिक्स थावजेन अ होनबा जागोन दे सार होनबा गाबोन आं दुइथासोआव थांनोसै होनबा दे सार औ दे होनबा सार